सबाय सङो दालि सङो नार्जि दोलो सङो जोगोनार सङो खुमब्रा सङो फाथो ओंख्रि गोबाब सङो ना फाथोजों नार्जि दोलोआव नाफाम होयो आं गासिबो संनो मोजां मोनो माखौ संनो मोजां मोनसिनो सबायजों दाउजोंखौ मोजां मोनो ओमफ्राय सबायखौ संनांगौबा ओरैबायदि संनांगौ फियाजखौ फियाज जिरा मसला पासपुरानफोरखौ गासैखौबो देनानै लाजोबदो देनानै लाखांनानै बेदरखौ एवदो बेदरखौ एवनानै सामब्राम गरमरिस थरमरिस होनानै आराम एवनानै सबायखौ प्रेसार कुकाराव रुनानै लाखानानै उनाव जेला दाउआ एवखांनानै ग्लोब आराम जायो होमबा सबायखौ होस'नदो होसननानै जेला ग्लाब ग्लाब ग्लाब गोदौओ होनबा खारै इसे होदो खारै होखांनायनि उनाव गंगार दुन्दिया होदो गंगार दुन्दिया होयोब्ला जि गोथाव मोदोमो गो गोथाव मोदोमो ओमफ्राय अनला सङो अनलायाव सामब्राम सुमब्राम होदो अमा बेदरजों जिरा मसला गासैबो देनानै लानानै अमा बेदरखौ एवदो एवखांनायनि उनाव माबाखौ अनलाखौ होस'नदो दै होदो ओमफ्राय अनलाखौ होसनदो होसनखांनायनि उनाव गोथाव बिदिनो गासैखौबो जिनिसफोरखौ होजोबदो जाबाय ना मैथाजों नाजों सङो मैथाजों नाजों सङो मैथाजों नाजों संनायाव नाखौ एवदो नाखौ एवनानै दस्रायाव मा जिनिस मोनसे फिसा बस्तु लादो बेवहाय तिफिनफोर बेवहाय एवदो एवनानै दोनखादो ओमफ्राय दोनखानानै मैथाखौ सुनानै दोखो दोखो दोखो एरग्लिदो एरग्लिखांनानै दै होदो दै होखांनायनि उनाव माबादो नाखौ होसनदो जेला ग्लाब ग्लाब ग्लाब दैया गोदौओ होनबा नाखौ होसनदो ओमफ्राय हाल्दै इसे होदो संख्रि इसे होदो बेजोंनो गोथाव जायो नाया जेनबा ना इसे लखेल ना फिथिख्रिफोर होदो फिथिख्रिफोर बा मावाफोर बेफोरबायदिजों जाजायो